असांजे धर्म जीअं त सिंधियत सिंधी इहो घटि में घटि पंज हज़ार साल पुराणो कल्चर ऐं इहो ट्रेडिशन आहे इहो सभिनी खां पुराणो अॼु ताईं मञियो वेंदो आहे कि सिंधी सिंधियत मोहन जो दड़ो जेको आहे ओ सॼे वल्ड में सभिनी खां पहिरों मतलबु झूने जो प्रमाण ॾींदो आहे ऐं हिनजो असांजे मथां कीअं कि असां हिननि जे सिंधी जेकी बोली हुते स्टार्टिंग में ॻाल्हाए वेंदी हुई असां अॼु बि हुन सिंधियत खें क़ाइम रखियो आहे असां सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं सिंधी में लिखंदा आहियूं पढ़ंदा आहियूं इहो अॼु बि असां सिंधी कल्चर में आहे असां सिंधियुनि जा त्योहार हर कोई मञींदा ऐं मल्हाईंदा आहियूं जेके पंज हज़ार साल पहिरों मोहन जें दड़ो में मल्हायो वेंदा हुआ ऐं हीअं वॾी हिकु श्राप ऐं हीअं वॾी हिकु उपलब्धि आहे जेके अॼु ताईं उहो मोहन जो दड़ो अञा कण कण मिली रहिया आहिनि ऐं सॼी दुनिया खे साबित थो करे कि असां सिंधी धर्म ॾाढो पुराणो ऐं पहिरों कल्चर आहे जय झूलेलाल